तो मैं जांच जांच के लिए आया हूँ आपके क्षेत्र में रोड बना हुआ है कैसा टाइप का रोड है एल एच है सभी क्षेत्र में बना हुआ है मुखिया अच्छे से बनवाता है विनोद सा मुखिया लेकिन सुनने में हमको यह आया है कि घोटाला करता है वह अपना अपने ही क्षेत्र में अपने ही क्षेत्र में काम करता है और बाकि क्षेत्र में रोड नहीं बनवाता है जैसे मुशहरी उधर हो गया बगल का क्षेत्र हो गया हो गया इधर सब पर रोड नहीं बनवाता लोगों को कितनी परेशानी होती है वहाँ पर बारिश के टाइम में

आप लोग गाँव समाज से पता चलेगा तभी तो हमको कुछ जानकारी इकट्ठी होगी तभी तो हम कम्प्लेंट करेंगे आगे जो एक्शन लेंगे इस पर आप लोग का सबूत चाहिए साइन चाहिए जो भी हो चाहिए साइन वगैरह होगा तब

हाँ ठीक है और रोड और और कुछ किस क्षेत्र में आपको क्या कमी लग रही है क्षेत्र में क्या चीज़ की कमी है जी और और क्या प्रोब्लम है आपके क्षेत्र में

इंद्रा वास मिला है आपको नहीं मिला है तो मुखिया घपला किया होगा और आप आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या पाद वगैरह की समस्या आ जाता है मुखिया इसके लिए कुछ करता है और आपके क्षेत्र में और क्या क्या प्रोब्लेम है रोड वगैरह सब और सभी क्षेत्र में रोड बना हुआ ताकि लोगों को प्रोब्लेम न हो और टूटा फूटा वगैरह सब आपके क्षेत्र में नाला बना है नहीं बना है लेकिन बना है लेकिन बनेगा लेकिन आपके घर तक से टाइम लगेगा बनेगा सिर्फ आपके क्षेत्र में बनेगा मेरे इधर नहीं बना हुआ है ठीक है तो धन्यवाद समस्या बताने के लिए